तऽ की भाव की भाव दै छियै जे ओ अथी सिमेंट बालू गिट्टी छर ऑंय ओ हॅं हमरा तऽ ओ दू सए बोरा सिमेंट लियै के छै हॅं बढ़िऑं सिमेंट छै कि नहि छै तऽ ओहए बढ़िऑं सिमेंट देबै तब ने गिट्टी छर लियैके छै बालू लियै के छै ता ऑंय हमरा अकतिये लियैके छै हॅं तब देबै कि ओ बढिऑं छर गिट्टी बालू होतै तब ने आ बढ़िऑं नहि होतै तब केना लेबै हमे गिट्टी बालू लेबै अभिये लेबै ग बढ़िऑं सऽ दाम बोलबै तब ने हॅं तऽ दाम बोलबै बढ़िऑं गिट्टी बालू होतै तब ने लेबै छर लेबै सेमेंट लेबै दू सए बोरा सिमेंट लेबै हॅं तऽ बोलबै बढ़िऑं होतै बढ़िऑं गिट्टी बालू होतै तब ने लेबै आ तब तब ने हमरा भरो खर्चा लगतै तऽ जे भरो खर्चा तब लेबै बढ़िऑं होतै तब ने आ नहि होतै बढ़िऑं तऽ केना लेबै हॅं ओहए ने नहि नहि साले साल ओ कहीं पक्काके घर कहीं साले साल बदलाइ छै हॅं हॅं देखबै तब ने नहि देखलियै देखबै तभिये ने गिट्टी बालू देख लेबै पसन्द होतै तब ने लेबै ओहए ने ठीक छै तऽ ऑंय

पहिले देखबै चीज बढिऑं होतै तब ने आ पहिने रूपा दियै दऽ देबै आ नहि रहतै बढ़िऑं तब हमे की करबै तब वएह तनी देख लेबै तभिये ने